हम जे गाड़ीसं जे कोनो भी बाइक छै ओहिसॅं जँ हम स्थानीय लोग ओहिठामसॅं चलिक कतौ जा रहल छै ओहिठाम पहुँचलाक बाद अगर हमरा पाइ घरे पर छूटि गेल यऽ अपन वएह स्थितिमे हुनका जे छै ई पेमेंट करयके लेल हम हुनका पुछबनि आ पुछबनि तऽ जेना ओ लऽ सकता से लेता आ अगर ओ ओहिमे असमर्थ हेता तऽ हमरासभके अपना माध्यमसॅं स्थानीय जे कोनो भी ए टी एम छै या आधार कार्डसे बहुत जगह ग्राहक सेवा केंद्र रहै छै ओहोसभ ठामसे भेटै छै कोनो रूपमे हुनका पेमेंट कऽ देल जा सकैया की